राजस्थान में लोगों को स्वास्थ्य अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है जिसका प्रमुख कारण है डॉक्टरों की कमी कहीं कहीं हॉस्पिटलों में मतलब कि सौ पेशेंट पे सिर्फ दस दस दस डॉक्टर ही रखे गए हैं जिससे लोगों को लोगों को दिक्कत आ रही है अपने जो भी इलाज करवाने में और जिससे वो प्रॉपर इलाज नहीं ले पा रहे हैं और राजस्थान में जातिवाद भी बहुत अधिक से फ़ैल रहा है जिससे लोगों को जो भी हेल्थ की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है हेल्थ हेल्थ इशूज़ हैं लोगों को और वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है कुछ लोग गरीब है राजस्थान में जिनसे दवाइयाँ भी बहुत ही महंगी है जो उनको नहीं मिल पा रही हैं और दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है और जिससे उनको अपने इलाज में दिक्कत आ रही है उनका स्वास्थ्य भी सही से नहीं ठीक हो पा रहा है गरीबी के कारण